اصل میں پینٹنگ کا تو مجھے بچپن ہی سے بڑا شوق تھا جب میں چھوٹا تھا تو اسکول میں جایا کرتا تھا تو جب بھی اسکول کے اندر ڈرائنگ کا پیریڈ ہوتا تھا میں اتنی محنت سے ڈرائنگ کرتا تھا کہ ٹیچر بھی مسکرا دیتے تھے پھر ایک دن گھر میں پرانی پینٹنگز دیکھتے دیکھتے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے دل کی بات رنگوں میں بیان کروں شروع میں بس سادہ اسکیس اور قدرتی مناظر جیسے پیڑ پودے اور جانور پینسل وغیرہ یہی سب بنایا کرتا تھا لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ انداز بدلتا گیا پہلے ہاتھ سیدھے کرنے کے لیے بس کاپی پینسل تک ہی محدود رہا پھر رنگوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اب تو بس یہی لگتا ہے کہ ہر کیونس ایک نئی کہانی ہے اور ہر برس کا اسٹاک میرے گھر کے اندر پڑا رہتا تھا اور آج اپنی جب پرانی اور نئی پینٹنگس دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے بچپنا کا بہت ساری بہت ساری کاپیاں میں نے رکھا ہے حفاظت سے تو دونوں کو اب آج کا جب میں دیکھتا ہوں تو صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے صرف فن نہیں سیکھا بلکہ اپنے احساسات جو بچپن کے اندر شوق تھا جذبہ تھا اس کو میں نے اپنے رنگوں میں ڈھالنا بھی سیکھ لیا ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے بچپنا وہ اسکولس یاد آ جاتے ہیں